असां वटि वधारे करे क्रिकेट रांदि थींदी आहे जंहिं में जामु माण्हूं ईंदा आहिनि ॾिसणु अहिड़ा असां वटि ॾ पंद्रहं ग्राऊंड आहिनि जिते ॿ टीमूं रांदियूं कंदियूं आहिनि त ॾ टीमूं ॾिसण बि अंदियूं आहिनि ऐं ॿिया बि इन खां अलावा ॿिया बि माण्हूं जामु ईंदा आहिनि ॾिसणु ईंदा आहिनि ॾाढी रोचक रांदियूं थींदियूं आहिनि जीअं त गोपालपुरी ग्राऊंड आहे उते जामु लाईटूं लॻाए रा ॾींहं जो बि राति जो बि थींदी आहे जिन राति जो लाईटूं ॿाईटूं लॻाए रखंदा आहिनि उन खे ॾिसी करे इते प्राईविट पार्टियुनि वारे माण्हुनि वटि पंहिंजा प्लाट आहिनि उन में सॼो ठाहियो अथनि सेट बि कयो अथनि उहो भाड़े ॾींदा आहिनि ऐं उते छोकिरा छोकिरियूं वञी करे ॾाढियूं रांदियूं कंदा आहिनि राति जे टाईम ते उते पेसो ॾई करे उते रांदियूं थींदियूं आहिनि जामु सुठे नमूने थींदो आहे हेड़े सीअ में बि उते जामु रांदियूं थींदियूं आहिनि चालू आहिनि असीं जामु भेड़ा विया आहियूं उते ॾिसणु रांदि बि कई आहे ॾाढे सुठे नमूने रांदियूं थींदियूं आहिनि क्रिकेट जी रांदि